आं मोनसे गलानिफ्राय दाखालि मोखांनि क्रिम बायना लाबोदोंमोन ओमफ्राय दखानदारा बुंदोंमोन जे क्रिम आ बिराद मोजां नों बाहायनानै बिराद मोजां मोनगोन मोखांनि सिथरफोराबो जानाय नङा आरो मोखांआव गोसोम गोसोम दागो जानायफ्राबो खारलांगोन ओमफ्राय आरो मोखांनि माखासे बिदिनो मोखाङाव बिदिनो गोसोम गोसोम ओंखारनाय मानाय बेफोरबो खारलांगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय बेनिखायनो खोन्थानायखाय आंबो बायनानै लाबोदोंमोन क्रिम खौ मोजां मोननानैहाय ओमफ्राय आं इउज खालामनानै नायदोंमोन खनथाम खनब्रै बिदिनो फुनबाय सप्ताहसेआनो लागै जाबाय फुननानैहाय ओमफ्रायहाय आंनि मोखाङावहाय मोखांजों मिलायाखैबो आरो मोखाङावहाय बिदिनो सिथर फिसा फिसा जादों आरो मोखाङावहाय बिदिनो माखासे गोसोम गोसोम सबाय बिमाफोर बिदिसो ओंखारदों दा बुंदोंमोन दखानदारालाय मोजां मोजां होननानैहाय ओमफ्राय दा आंबो लाबोनानैहाय बाहायनायदोंमोन ओमफ्राय आं दा मोजां मोनासै आरो क्रिम आबो मोजां नंखाया आरो मोखांजोंबो मिलाया दा बेनिखायनो जायफोरा बे क्रिम खौ फुनलायो नोंथांमोना दाफुन मानो होनोब्ला प्रदाक्सन आ मोजां नङा आरो मोखांफोरावबो सिथर ओंखारदों ओमफ्रायहाय मोखांनि क्रिम फोराबो बाहायबाय थानानै मोजां मोनाखै मोखांफोराबो गोरान रानस्रावसाव बिदि जायो आरो दा जायफोरा फुनो नोंसोरो बायनो नाङा आरो क्रिम नि दामआबो बिराद दाम गोसा ब्रैजिबा रां लायो ओमफ्रायहाय बाहायनानै क्रिमआ प्रदाक्सन आनो मोजां नङा दा नोंसोरबो फुननो नाङा आरो बे क्रिम खौहाय बेकारसो थाङो फैसाोरा ओरैनो बायलाबायनानै फुननानै जोंनि मोखांखौसो गाज्रि खालामनानै लानाय जायो बेनिखायनो दा नोंसोरबो जायफोरा फुनलायो फुनियानो मोजां आरो बायनोबो नाङा ओरैनो एफा दामि जों बायबाय ओमफ्राय फुननानैहाय जोंनि मोखांफोरा गाज्रिसो जादों आंबो बाहायदोंमोन आंनाबो बिराद गाज्रिसो जादों मोखांआव सिथर ओंखारदों बायदिसिना बिदिनो फुनलाबायनानै दा बेनिखायनो जायफोरा बे क्रिम खौ बाहायो नोंथांमोना बाहायिआनो मोजां आरो बायनोबो नाङा दा आंबो बिराद गाज्रि मोनदों आं बिराद दुखु जादों बे क्रिम खौ बाहायनानै गोसोआव बिराद दुखु मोनदों मोजां मोजां होननायखाय आं बायदोंमोन ओमफ्राय दा बाहायनानै आं मोजां मोनाखै बेनिखायनो नोंसोरबो बाहायाब्ला मोजां जागोन आरो